हां पोइ ॿुधायो न हा भाऊ हा भाऊ सुबुह नाश्ते में तव्हां खे ॾही कोकी मिली वेंदी दाल पकवान थी वियो असांजो फेमस हो थी वियो पकोड़ा डबल थी विया और सीरो मालपूओ थी वियो पोइ असां इहो असां नाश्ते में ॾींदा आहियूं पोइ शाम जो मंझंदि जो असां ॾींदा आहियूं हुनमें थी वियो ॾिसो मेन सभिनि खे चाट जाम वणंदा था असांजे हिते आहे ऐं पूड़ी थी वई बेल थी वई अञा असां जाम अञा चीजूं बि प्रोवाइड कंदा आहियूं तव्हां खे मतिलबु छा खपेव तव्हां ॿुधाईंदव त असां उहा तव्हांखे ॾींदव

अरे आराम सां भऊ असां काउंटी असां फेमस ई हिन लाइ आहियूं की असांजी क्वा कुवालिटी बि सस्ती हूंदी आहे असां क्वान्टी बि जाम हूंदी आहे तव्हां असां सां हिकु प्लेट बि घुराईन्दा आराम सां तव्हांजो त पेट भरिजी वेंदो मतिलब त ॿियो बि आराम सां खाई वेंदो उनमें आराम सां थी वेंदो उनमें बि ॾिसो दाल पकवान अथव हिकु कंटेनर में तव्हांखे दाल ईंदी टे तरीक़े जी दालियूं ईंदी हिकु हिकु हिकु पीली दाल हूंदी आहे असांजी हू ईंदी अथव हिकु चने जी दाल हूंदी आहे उहो हुनसां गॾु बसरु ईंदो आहे आलू ईन्दव उहो असांखे हिकु कंटेनर बोल जो कंटेनर हूंदो आहे हिकु उहो हूंदव हुनखां गॾु तव्हांखे वॾो पॉपकॉर्न मिलंदो हो थी वेंदो तव्हांजो टीह रुपया हिकु प्लेट पॉपकॉर्न अगरि हा अगरि तव्हां खे पॉपकॉर्न अलॻि सां खपे व त उहो अलॻि सां तव्हां खे टेन रुपीस अलॻि सां हूंदो आहे ॾह रुपया

हा अगरि तव्हां वधीक क्वांटिटी में घुराईन्दो उनजो समुझो पंज छह ॼणनि लाइ त असां तव्हां खे उहो बि असांखे तव्हां खे प्रोवाइड कंदासीं अगरि हिक लाइ घुराईंदा त एटी असांखे नुक़सानु थी वेंदो न त उहो तव्हां खे पोइ पाण खणणा पवंदा

हा ॿुधायो न हा ठीकु आहे

ॿ डबल जी आहे ॿ पकोड़ा डबल जी आहे उहो बि मस्तु अथव भाऊ असांजी चटनी ट्राय कयो तव्हां

हले हले हिकु लाकी न ठीकु आहे अची वेंदो न भाऊ तव्हां रहो किथे तव्हां हाणे तव्हां किथे था रहो था असांखे एड्रेस ॾियो पंहिंजे माण्हू खे मोकिलांव थो पोइ जल्दी जीअं थी सघे मूंखे ॿई हले तव्हां खे जंहिंमें सहूलियत तव्हां खे अगरि कैश ॾियणो अथव त कैश तव्हां खे अगरि ऑनलाइन ॾियणो अथव ऑनलाइन ॾियो हा हले हले मां तव्हां खे कयांव थो फ़ोन मां पोइ तव्हां खे पंज मिन्टे में फ़ोन कयांव थो सभु अमाउंट ॿुधाए करे और माण्हू जी अवेबेलिटी कीअं आहे माण्हूं आहे न आहे मां तव्हांखे पंज मिन्टे में ॿुधां थो तव्हां मूंखे पोइ एड्रेस बि ॿुधाए छॾियो हा